हैलो साढ़े घर कम्म लग्गे दा ते दौ ट्राली रेता चाहिदा हा साढ़े घर कम्म लग्गे दा ते अद्धा बिच रेही गेदा ते असें परतियै शुरू करना ते स्हानू तौले गै चाहिदा हा ते ओह् में थुहानू एड्रैस भेजी ओड़नी आं ते उस एड्रैस उप्पर स्हानू दौ ट्रालियां रेता भेजी ओड़ेओ ते आं जी हां जी चेत्ते कन्नै ठीक ऐ